मां मां मुंहिंजी त जेकी तस्वीर आहिनि जेका बि फ़ोटा फ़ोटा ऐं जेका बि आहिनि मां सभु एडिट कंदो आहियां अलॻि अलॻि स्टाइल में अलॻि अलॻि सॉफ्टवेयर में

उन में बि सभु अलॻि आहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं सॉफ्टवेयर में प्रीमियम वठण पवंदो आहे असांखे साल जो महीने जो छह महीने जो टे महीने जो प्रीमियम रहींदो आहे सेम पैकेज लैपटॉप में बि जेको सॉफ्टवेयर हूंदो आहे उन में बि सेम साल जो टे महीननि जी प्रीमियम रहींदा आहिनि त असांजो सभु प्रीमियम असां वठी रखंदा आहियूं उन में छा थींदो आहे प्रीमियम वठण जो फ़ाइदो छा आहे की प्रीम प्रीमियम वठण खां न असांखे न जाम फ़ाइदा फ़ाइदा मिलंदा आहिनि मतिलबु कुझु कुझु अहिड़ा आइटम हूंदी आहिनि उन में जेके असांखे यूज़ करणु मिलंदी आहे मतिलबु इस्तेमालु करणु असांखे मिलंदी आहे उन में हर कोई में इस्तेमालु करण न मिलंदी आहे जीअं मुंहिंजो लैपटॉप मां जेको कंदो आहियां फ़ोटो अञा फ़ोटो एडिटिंग जेका कंदो आहियां मां एडोब फ़ोटोशॉप करे आहे उहो एडोब प्रीमियर करे बि आहे पोइ एडोब फ़ोटोशॉप सेवन पॉइंट ओ हीअ बि आहे टे सॉफ्टवेयर आहिनि टे में मां सेवन पॉइंट ओ बि एडोब प्रीमियर मां यूज़ कंदो आहे इस्तेमालु कंदो आहियां जंहिंमें मुंहिंजा फ़ोटा एडिट मस्तु थींदा आहिनि उन में मां पुठियां जा बैकग्राउंड जेका पुठियां जा ने मां बीठो आहियां पुठियां जेको बि बैकग्राउंड आहे उहो बैकग्राउंड चेंज करे सघूं था कुझु बि रखी सघूं था कंहिं अगरि धुंधलो करिणो आहे धुंधलो करे सघूं था लाइट विझी सघूं था कारो करे सघूं था सभु उन में असां करे सघूं था मां हिकु आहियां हिक खां ॿ बि टे चारि बि ठाहे सघां थो हिकु फ़ोटो में मां बि जाम शिकिलि बि ठाहे सघां थो चारि पंज हीअं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सभु हुन लैपटॉप में सभु कुझु थी वेंदो आहे उहो ऑलराउंडर आहे लैपटॉप में हाणे तव्हांखे जेको बि तव्हांखे एडिट करिणो आहे जेको बि करिणो आहे लैपटॉप में एडोब फ़ो फ़ोटोशॉप सेवन पॉइंट ओ इन में सभु कुझु एडिटिंग थी वेंदी आहे सेम सेम शइ आहे मोबाइल में मोबाइल में छा आहे जंहिंखें लैपटॉप न अचे या जंहिंखें लैपटॉप में सिखण में टाइम लॻी वेंदो आहे सिखणु जाम कुझु हूंदो आहे त मोबाइल छा आहे शॉटकट आहे फटाफट थी वेंदो आहे उन में एडिटिंग हीअ सभु अगरि तव्हांखे मोबाइल में अगरि तव्हांखे करिणो आहे सिखिणो आहे मोबाइल में पिक्सआट आहे पोइ लाइटरूम आहे एडोब प्रीमियर आहे इन में बि असां करे सघूं था इन में सिंपल थींदो आहे आराम खां सभु सहुलो बि थींदो आहे की कहिड़ो बि फ़ोटो तव्हां एडिट करे सघो था सेम पैकेज आहे हुन में जीअं हूंदो आहे बट इन में फ़िलहालु सभु इन खे मोबाइल में जेका कंदा आहिनि उहा पोइ आहे न फ़ोटो जेका असां एडिट कयूं था उन जी क्वालिटी जेकी हूंदी आहे न उहा किरी वेंदी आहे मतिलबु ॾह एमबी जो फ़ोटो हूंदो न ॾह खां ॿ एमबी थी वेंदो मोबाइल में करनि जो नुक़सान ई आहे ॿियो असां अगरि लैपटॉप में कंदासीं लैपटॉप में क्वालिटी किरंदी न पाण अञा वधी वेंदी हिन में हिकदमि एचडी क्वालिटी में फ़ोटो एडिट थी वेंदो आहे त हीअ मां होम मां एडिटिंग कंदो आहियां